देखिऔ बिमार व्यक्तिके खाना बनबैके लेल जते तेल मसालाके सामान कम दिऔ सादा खाना बनाके दिऔ ओतेक नीक रहैत छै किआकि तेल मसाला अभीके समयमे बहुत हानिकारक होइत छै गैसके समस्या बहुत जादा हर परिवारमे हइ हर परिवारमे बिमारी बढ़ैत जा रहलै हँ तेल मसालाके कारण तेल मसालाके कारण बहुत कम कयल जाइ या यदि सीधा मात्रामे यदि लोक कम से कम सप्ताहमे भी तीन दिन यदि उबलल खाना खाइ तऽ ओहि आदमीके स्वास्थ्य आ लीवर एकदम स्वस्थ रहतै लेकिन अभीके आदमी बिना तेल मसालाके खाना खा नहि रहल हइ किआकि नीक नहि लागि रहलैया लेकिन नहि नीक लागैके साथ साथ की होयत कि अहाँकेँ स्वास्थ्य ओते खराब बनल जा रहल हइ जब कि अहाँ शुद्ध खाना जेना दाल चावल सब्जी खा रहलियै हँ सब्जीमे तेल मसालाके मात्रा कम दऽ कऽ दाल चावल सब्जी अहाँ खा सकलियै रोटी सब्जी खा सकलियै लेकिन जतेक अहाँकेँ दालि भात चोखा खाबि दालि चावल सब्जीके साथ ओतेक सब्जी अहाँकेँ नहि फायदा करत जते अहाँकेँ चोखा फायदा करत अभीके समयके लेल तेल मसाला एकदम पोइजन चीज हइ